हाँ भाई साहब राम जी की भाई साहब आयुश भाई से बात हो रही है क्या भाई हाँ योगेश भाई अरे एक्च्वली में क्या भाई साहब वो आपका कौन्टेक्ट नंबर मिला था मुझे तो हाँ अभी छत्त डलना था अपने यहाँ पर साढ़े सात सौ एस्क्वाइर फिट में वो अपने यहाँ पर सीमेट के लिए कौन्टैक्ट किया था मैंने सीमेट और इसके लिए लोहे के लिए तो अपने यहाँ पर सीमेट मिल जाएगी क्या अल्ट्राटेक या माइसेम मिल जाए अल्ट्राटेक क्या रेट है एक सौ बीस नहीं यार एक सौ बीस रुपये थोड़ी होगा यार भाई एक सौ अट्ठारह या एक सौ सोलह रुपये कुछ चल रहा है मार्केट में तो साढ़े चार सौ बोरी तो रेट थोड़ा सा कनसेस्सन हो पाएगा नहीं हो पाएगा

बल्क में देखते हैं साढ़े छः सौ एस्क्वाइर फिट छत्त है और उसमें कितने क्या लग रही है और इसके अलावा जो भी मटेरियल लगता है उस हिसाब से देख लेंगे अपने मायसेम का क्या रेट है एक सौ पचास रुपये बोरी उसमें कनसेस्सन हो जाएगा अच्छा एकच्वली में क्या मुझे ज़्यादा बोरियाँ तो लग नहीं रही है एक सौ अस्सी के समथिंग बोरियाँ लगेंगी है ना तो

नहीं क्या होता है बाइ चांस ये होता है कि आप ने बल्क में बात की है ढाई सौ बोरी की है ना और आप बोलेंगे कि भाई साहब एक सौ अस्सी बोरी उटाइए इस में कनसेस्सन नहीं हो पाएगा तो मैं यही कनफोम करना चाह रहा था उसमें हो तो जाएगा ना कन कनसेस्सन अपना

तो अभी अपने पास तो है ना अच्छा चलिए ठीक है तो मैं आता हूँ शौप पर चलिए ठीक ओ के भाई सहाब बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका ठीक है भाई साहब जय राम